आ गुबैयै जों नुनो मोनो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव मुंदांखा माखासे जाग्रा आं बुंनो थाङो जोङो अनद्ला दाउ आरो आरो नारजि अमा बेखौ जोङो जायो बांसिन बेवहाय बाहायो दा नारजि अमाखौ संनोबा बोरै मा नांगौ बेखौ आं एसे फोरमायनि जेनेबा नारजिखौ संनोबा बेखौ जानोबा जोङो नारजिखौ खाग्रोनांगौ नारजि बिलायखौ बेनिफ्राय बेखौ फोराननानै जमायनानै दोननांगौ बै गोरानखौ दैआव फिनानै बेखौ मोजां सुनानै ओमफ्राय बेवहाय ओंखारनाय एसे बिदैखौ जेनेबा खालार ओंखारो बेखौ गारनांगौ बेखौ गारोबाथाय ओ बेनि गोखाया खम जायो जेनेबा बे गोखा जायोथ' नारजिआ आरो बे नारजिखौ जेन'बा संनोबा जोंनि बर'फ्रा बेखौ बाहायो अमा बेदरखौ बांसिन बाहायो आरो बेखौ जोंनि क'क्राझार टाउनाव जानो गोसो दंब्ला बाजै हटेल आरो आइ हटेलाव फै नोंथांमोना नोंसिनि गोसोबायदि जानो मोनगोन आरो नांगौबादि बेहाय मोनजागोन गोथाव मोनजागोन